ऐसा है कि पहले छात्रों के लिए बहुत असुविधा थी वे कहीं ना इस्कूल थे ना शहर के अलावा देहात में कोई सुविधा या इस्कूल नहीं थे थोड़े थोड़े विकास बढ़ने पर जगह जगह थोड़े थोड़े इस्कूल खुले तो उसमें पढ़ाई हो होती थी बहुत कम काफ़ी काफ़ी दूर पैदल जाकर छात्र लोग पढ़ने जाते थे लेकिन धीरे धीरे और विकास होता गया तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होने लगी वे लोग फिर काफ़ी इस्कूल भी खुल गए इस्कूलों के अलावा अब तो पहले जो है गाँव घर में मास्टरों के यहाँ छात्र लोग पढ़ने या सीखने जाते थे फिर इस्कूल में बढ़ा तो इस्कूल में जाने लगे अब ऐसा विज्ञान बढ़ा है कि घर बैठे आप पढ़ सकते हैं या जगह जगह ऐसे ऐसे इस्कूल बड़े हो गए हैं कि उनमें छात्र छात्रों को पढ़ाई के लिए सुविधा है जो और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जबसे ये और बढ़ा तो एक फोन द्वारा छात्राओं को पढ़ाई होने लगी घर बैठे इस इसके द्वारा घर ही में पढ़ाई कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी सब उसमें आ जाता है सब पढ़ने के लिए ये मोबाइल द्वारा मतलब बच्चे छात्र युवा सब उसमें जान लेते हैं और पढ़ाई उसके द्वारा होती है तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई है इससे युवाओं छात्राओं को बाहर बाहर जाना भी नहीं पड़ता है और घर ही में बैठे सब जान लेते हैं कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है क्या हो रहा है ऐसा इसने जो है छात्रों और युवाओं के लिए ये विज्ञान और सुविधा बढ़ गई है इससे इसके द्वारा युवा छात्र घर घर में ही हर एक सवाल जवाब पढ़ लेते हैं और क्या हो रहा है क्या मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं इसके द्वारा सब सीख जाते हैं और पढ़ लेते हैं और बहुत बड़ी छात्राओं या युवाओं को सुविधा हुई है जो बाहर नहीं छात्रा जाना चाहती हैं वो घर बैठे अपना ऊँचा सा ऊँचा पढ़ लेती हैं और घर घर बैठे ही और वहाँ वहाँ का काम सुविधा से कर लेती हैं तो छा युवाओं और छात्राओं को इसके द्वारा बहुत बड़ी सुविधा मिली है और क्या देहात क्या शहर दोनों जगह ऐसी सुविधा मिली है कि बहुत उन्नति और छात्राएँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती हैं बाहर जाने में छात्राओं के लिए कुछ परेशानियाँ और परेशानी भी थी अब घर में बैठकर अपन आराम से पढ़ लेती हैं